आमचे बँक म्हळ्या इंडियन ओवर सीस बँक आमी हांगासर खूब कारणां खातीर रिणां घेतल्यात देखीक पीक कर्ज बांय मारपा खातीर कर्ज गोठो बांदपा खातीर त्याच प्रमाण बायोगॅस बांदपा खातीर रिणां घेतल्यात आमचो अणभव बरो आसलो मॅनेजरान आमकां सगळीं म्हायती दिली आमच्या अर्जाक कटकट करिनासतना मंजूर केलो